हम एकटा सिल्कके साड़ी मॅंगेलहुॅं ओ साड़ी पहले तऽ लागल सिल्क नहि छै लेकिन जब एहि साड़ी हम पहिरलहुॅं तऽ हमरा बड्ड नीक लागल सिल्क एकदम लागल से नीक छै आओर एकदम बहुत ओहिमे एहन छै जे ओहन हमरा कोनो एक्को टा साड़ीमे ओहन नहि लागल एहनमे लागैया हमरा किछु विशेषता ओ साड़ी बहुत नीक अछि